हेलौ औ आदैया बास द्राइभारमोन नामा ने औ औ आङो बास नांगौ जानानै फैदोंमोन जेखुन जाया माबानिफ्राय बङाइगावनिफ्राय माबासिम थांनायनि आरो बे माबासो सिक्कमसिम थांनायनिमोन अभार नाइथ आरो बेलासियावसो ओंखारगोन आरो बेयाव बेयाव थांनो हायोब्ला माखासे गोनांथिफोर जागोन नामा जेरै दखुमेन्तस बायदिसिना बेफोरो नांगोन नामा औ औ स्टुदेन्तफोरनि औ औ स्टुदेन्त आइखार्डजों सोलिगोन ना थांनो मोनगोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे बिनि माबाफ्रा दाम बेसेनफ्रा बेसेबां जागोनथाय मेक्सिमाम औ औ मेक्सिमाम दस हाजार ने औ ओमफ्राय जोंनिथ' स्कुलनि स्टुदेन्थफोरसो थांगोन नालाय एसे गोबाङैनो गाखोनो ओमफ्राय सिटनि खेफासिथिया बिसिबां जागोनथाय थुइनथिफाइभ ना थुइनथिफाइभ होमब्लाथ' ग्रोबआनो जाबाय होमब्लाथ' थुइनथिफाइभ ब्ला ओमफ्राय आदाया बि हजों थांनानै मारै मारै खालामहैनांगौ सिक्कमआवहाय थाङोब्ला मा मा खालामहैनांगौ बेरायनायनि थाखाय बेनि सोमोन्दै खिन्थानो हागोन नामा औ औ औ औ मोजाङानो होनब्लाबो ओमफ्राय हजों थांनानैहाय दाइरेक्ट गारि लाहैफिननांगोन ना बेरायनायनि थाखाय आलदा एक्सथ्रानो

औ औ हजों गारि फिसानि दामफ्रा बिसिबां बिसिबां जागोन बेखौ आदाया मोनथियो नामा बाइसान्स बोरैबाफोर हजोंनि गारिनि दामफोरखौ गारि गंसेआव ए ए औ होमब्लालाय दे आदा बेखौनो सोंहरदोंमोन होमब्ला नोंनाव